हँ पिछ्ले साल हमरा कोनो कारणवश दिल्ली जेबाक रहऽ तऽ हम दिल्ली जाइ गेलहुँ अकेले गेलहुँ ट्रेनसँ तऽ ई पहिलुक जे हम कोनो आन जगहपर गेलहुँ अकेले तऽ गेलहुँ अपन नीक रहय ठीक सफर रहै पहुँच गेलहुँ ओत्तऽ गेलहुँ अपन काजो कए लेलहुँ ओकरा बाद हमरा मोन भेल की हम कनी दिल्ली दर्शन कए लै छी तऽ हम ओतऽ अपन निकलि गेलहुँ दिल्ली दर्शन लए तऽ भोरमे उठलहुँ आओर गेलहुँ अपन दिल्ली दर्शन लए तहन ओत्ते नीकसँ तऽ नहि पता रहए कि केना कतऽ जेबै तऽ गूगलपर पहिले देखलहुँ की कोन बस कतऽसँ केना भेटतै कोन मैट्रो कतऽसँ केना भेटतै तऽ ओ गूगलके माध्यमसँ हम अपन दिल्लीमे जगह जगह घुमलहुँ इण्डिय गेट गेलहुँ आओर जामा मस्जिद गेलहुँ बहुत जगह अपन घुमलहुँ घुमि फिरिकऽ अयलहुँ ओनाही गूगलके माध्यमसँ किएककि रस्ता सब तऽ नहि हमरा ओते नीकसँ पता रहय पहिलुक्के अनुभव रहय तऽ ओतसँ घुमिकऽ तऽ जखन अयलहुँ तऽ घर अपन आठ बजे हम घर वापस पहुँच गेलहुँ लेकिन ओइबेर हमरा मतलब बहुत नीक लागल की ईहो आत्मविश्वास आयल कि हँ हम आब अकेले एगो अन्जान जगहपर घुमि सकै छी ई बहुत नीक अनुभव रहय जीवनके